आङो आंनि मोसानायाव बेबायदिनो आंनि मोसानायजों मेलायथाव बा आङो रोंनाय एक बेबायदिनो स्टाइलफोरखौ स्टाइफोरखौहाय बेबायदिनो सानानैहाय बेबायदिनो आङो बासियो बेबायदिनो मेथाइजों आंनि मोसानायजों आङो हागोन ना हाया बेबायदिनो आङो बेबायदि मेथाइफोरखौ मोसाब्ला आं गोसोआव गोजोननाय मोनगोन ना मोना बेबायदिनो गोसोआव मोनसे फिलिंसखौ लानानै आङो मेथाइखौ सायखयो बेबायदिनो मेथाइफोरनि गेजेरजों गोसोआव रंजानाय दङना गैया बेखौ नायनानै आङो साइखयो मोसानाय मोसानायनि बेलायाव गोबां बेबायदिनो मेथाइफोर साइखनाय आरो मोसानायजों मोनसे मिलायनाय बेबायदिनो मोन्नैखौबो नायनांगोन मोसानाय आरो मेथाइ बेजों मिलायनानै जेनोबा गोस मोसानायफ्रा बेबायदिनो जायाब्ला बेबायदिनो मेथाइफोरखौ मोजां मोनाब्ला जेन'बा मोसानायफ्राबो जाया बेबायदिनो गोसोआवहाय गोजोन्नाय पिलिंसआ फैनांगोन आरो मेथाइखौहाय मोजां मोनबासो मोसानायाबो मोजां जानो जागोन बेखायनो मोसानाय आरो मेथाइखौ बासिनायाव गोबां बेबायदिनो डिपारेन्स डिपारेन्स बेबायदिनो थायो आरो बेबायदिनो मोसानाय आरो मेथाइजों जेन'बा आंनि फावानो मिलायासै अब्ला गोसोआ दुखु मोनो बेबायदिनो मोसानायनि बेलायाव गोबां बेबायदिनो प्रेकटिसफोर खालामनानै गोबां बेबायदि खस्थ' खालामनांगौ नङाबा बेबायदिनो मोसानायनि बेलायावहाय बेबायदिनो गोजोनाय फैया बेबायदिनो मोसानानै बा गावखौ गोजोनहोनो हाब्ला गोसोआव गोजोन्नाय मोनो बेबायदिनो मेथाइ बासिनायनि बेलायाव देंखोखौ देंखोखौ मोजाङै नायबिजिरनानै जेन'बा मोसायोब्ला गोसोआ गोजोन्नाय मोनो